हमराके गाँवमे वजन बढाबै ला लोक सब बहुत अलग अलग तरीकाके उपाय अपनाबै छै जइमे कि सबसे पहिला अपना खानपानके सुधारै छै खानपानमे दूध अण्डा मछली मीट आदि सबके लाबै छै आओर ओकराके टाइम टाइमपर खाबै छै जइ सँ कि किछु दिनमे लोकके वजन धीरे धीरे अपने बढैके पड़ै छै सिर्फ वजन बढाबै लागी लोक खेबे नहि करै छै ओकरा ला अपना शारीरिक थोड़ा सा परिश्रम भी करै छै जैसेमे गाँवके लोकसब काम कयलक खेतमे ले जाके कोदारी चलेलक अपना मेहनतवला काम सब जाहिसँ कि शरीरमे किछु एनर्जी किछु लॉस होइ जाइसँ कि वजन बढै लेकिन ई पेट नहि निकलै पेट निकलैके बाद अच्छा भी नहि लगै छै आओर डॉक्टर भी सही नहि बोलै छै डॉक्टर बोलै छै कि सिर्फ वजन बढैके चाही तऽ साथमे एनर्जी भी रहैके चाही सिर्फ वजन बढैसँ ठीक नहि रहै छै